وہ شخص جو گانا شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنی گلوکاری کی مہارت کو بہتر بنانا چاہتا ہے میرے پاس ایسے شخص کے لیے کچھ اہم مشورے ہیں جیسے پہلا مشورہ یہ ہے کہ گلوکاری کرے کے لیے آواز کا اچھا ہونا بہت اہم ہے تو ہمیں سب سے پہلے وہ سارے کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے آواز خراب ہوتی ہے اور ایسی غذائیں کھانی چاہیے ایسے پھل یا سبزیاں کھانی چاہیے جس سے ہماری آواز صاف ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ روزانہ صبح میں اٹھ کر ریاض کرنا چاہیے اس سے ہماری آواز بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ہماری سانس پر پکڑ بھی مضبوط ہوتی ہے اس کے علاوہ جو تیسرا اہم مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ سُروں پر پکڑ کو مضبوط بنانا اگر آپ کی سُروں کے اوپر پکڑ مضبوط ہے تو آپ ایک اچھے گلوکار بن سکتے ہیں اور سب سے اہم کسی ایک اچھے استاد سے موسیقی گلوکاری سکھینا تاکہ ہم موسیقی کی گلو اور گلوکاری کی تمام باریکیوں کو جان سکیں پہچان سکیں اور ہم ایک اچھے گلوکار بن سکیں